भारतीअ संस्कृति में पारंपरिक डांस रुप ॾाढो ज़रूरी आहे छो त उहो डांस सिखण सां हिकु हिकु स्टेप कीअं अॻिते वधबो आहे कहिड़ी बीट थींदी आहे छा ताल थींदो आहे कहिड़े माहौल ते कहिड़ा गीत हूंदा आहिनि कहिड़े महिल ते कीअं डांस करणु खपे जीअं कथक आहे भरतनाट्यम आहे हुनमें जेके मुद्राऊं हूंदियूं आहिनि जेके भाव हूंदा आहिनि त इहे पारंपरिक डांस में पहले सेखारिया वेंदा आहिनि पोइ तव्हां उनखे कहिड़े बि रुप में कहिड़े बि डांस ते उहो भाव भंगिमा या मुद्राऊं पंहिंजूं आणे था सघो पिया हिकु पारंपरिक डांसर ठहण जे लाइ बेसिक शिक्षा ॾाढी ज़रूरी आहे असांखे बेसिक नॉलेज जेकी चइजे कि आधारभूत जेकी असांजी नॉलेज आहे उहो ॾाढी ज़रूरी आहे उहो अगरि हूंदी असांखे त असां हिकु हिकु स्टेप ॾाढी सहुलाई सां खणी सघंदा आहियूं हुनमें चाहे कहिड़ो बि डांस हुजे चाहे पारंपरिक हुजे या ॿियो कोई बि डांस हुजे असां आराम सां करे सघंदा आहियूं